हम अपने गायन में डाइनामिक्स रचना यानि कि पुराने गानों को नया करना जैसे कि बहुत पुराना गाना है जैसे दो हज़ार तीन का गाना दो हज़ार तेईस में दुबारा करना उसको नए तरह से नए सॉन्ग नए सॉन्ग में उसको बतलाना और नए नए डीज़ो से उसे प्रदर्शित करना जैसे कि वह पुराना ध्वनी सॉन्ग है उसको नया तरह से करना और उसकी पूरी तरह से व्याख्या करना छोटे से शब्द को बड़ा करना और एक या दो तीन गाने को मिक्स कर मिक्स कर बतलाना और सीखाना और उसे बड़ा करना यही डायनामिक्स रचना है और उसे शामिल करके हम एक सॉन्ग में पाँच या छः सॉन्ग मिला सक मिला कर सुन सकते हैं